عمران بھائی السلام علیکم وہ کہنا یہ تھا کہ میں بچوں کے ساتھ ذرا گھومنے کے لیے نکلنا ہے ہاں پرسوں نکلنا ہے آگرہ جی تو یہ ہاں ہاں ہاں آنے جانے کا ایف آر کیا ہوگا جی جی جی وہ پچھلی بار جب میں آپ کے میں آپ کی ٹیکسی بک کی تھی تو مجھے ایک پرومو کوڈ ملا تھا جی تو اس کا استعمال کرنا ہے مجھے اس پہ کیا رعایت مل جائے گی ذرا آپ دیکھ لیں ہاں یہ ہے دیکھیے اچھا تو یہ ایسپائر ہو چکا ہے چلیے کوئی بات نہیں تو اب آپ بتائیے کتنا کرایہ پڑ جائے گا نہیں تو اس سے پہلے تو آپ پچیس سو روپے میں لے کر گئے تھے ہاں ہاں ہاں ہم آپ کے بہت پرانے کسٹمر ہیں آپ دیکھ لیجے اس سے پہلے آپ پچیس سو روپے میں لے گیے تھے اس بار آپ کچھ زیادہ بتا رہے ہیں دیکھ لیجے جو کم ہو جائے وہ آپ کر دیجیے جی جی جی اگر پچیس سو میں آپ لے چلیں تو ٹھیک ہے جی ٹھیک ہے پرسوں انشاء اللہ صبح ٹھیک اللہ حافظ